دلی میں وزیر اعلیٰ اور ارکان اسمبلی ایم ایل ایس عوام کی مختب نمائندی نمائندہ ہوتے ہیں جو ریاستی حکومت تشکیل کرتی ہے اور عوام کی فلاح بہبو کے لیے پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں دلی جو جو کہ ایک یونین ٹیریٹری جس سے جا جذوی ریاستی درجہ حاصل ہے اس لیے یہ کچھ اختیارات اختیارات مذاکرے کے پالیسی اور کچھ دلی کی حکومت کے پالیسی ہوتی ہے وزیر اعلیٰ دلی حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں وہ ریاست میں قانون سازی انتظامی فیصلے اور عوام کی خدمت کے نفاذ کی نگرانی کرتے ہیں ان کا ایک اہم کردار ریاستی بجٹ تیار کرنے اور اس سے اسمبلی سے منظور کرانے ہے جس کے ذریعے مختلف شعبوں جیسے صحت تعلیم ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی میں شہری ترقی میں فنڈ مختص کے لیے کیا جاتا ہے عوامی ٹرانسپورٹ جیسے ڈی ٹی سی بس اور میٹرو کی ترقی کے لیے منسوبہ بندی اور اس کے اسکیمیں بھی وزیر اعلیٰ کے دائرہ کار میں آتی ہیں